میں ایک مرتبہ پیدل سفر کے لیے نکلا تھا میلے کے لیے تو وہاں تو میں پہنچ گیا تھا اُس کے بعد جب وہاں سے جب لوٹنے لگا تو راستہ کچھ جان میں نہیں ملا ٹریفک کی وجہ سے میں راستہ بھول گیا اور کافی دیر تک بھٹکتا رہا اِدھر اُدھر دوسری گلّی میں چلا گیا کبھی ایک کلو میٹر لمبا چلا گیا لوگوں سے پوچھتا رہا لیکن اُن لوگوں کو بھی نہیں پتا چلا کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے جہاں مجھے جانا تھا لیکن آخرکار میں چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا آخر مجھے ایک آدمی ملا جس سے میں نے پوچھا کہ یہ راستہ جو مجھے جانا ہے وہ کہاں ملے گا کس روڈ پہ رہے گا وہ تو میں اُس راستے کے لیے اُس کے ذریعے سے میں نکلا اور نکل کے جب میں بڑھنے لگا تب وہ مجھے لگا کہ ہاں میں یہی راستے سے آیا تھا اور اِسی راستے سے اب مجھے لوٹ کر کے گھر گھر جانا ہے راستے میں بہت سی کٹھینائیاں آئیں پیدل کھو جانے کے بعد میری جو انرجی تھی وہ بالکل لوز ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے بہت دشواریاں ہوئیں